ہیلو سر جی جی جی جی

تو بخار کس ٹائم آتا ہے آپ کو اچھا کھانسی کے ساتھ بلغم بھی آ رہا ہے آپ کو اچھا تو بخار جو آتی ہے وہ ٹھنڈ لگ کر کے آتی ہے بخار یا بغیر ٹھنڈ کے جی

اچھا سر جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بخار جب آتی ہے تو جوڑوں میں درد بھی ہے کیونکہ ابھی جو کیونکہ ہمارے پاس ایٹی پرسینٹ جو آ رہے ہیں جن کو فیور ہے ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے باڈی کے اندر جی تو ایسا کیجیے سر کہ آپ میرے کیلنک پر تشریف لائیں

جی جی وہ جی سر آپ کل آئیے تو میں چیک اپ کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کیا دقت ہے جی سر اوکے سر اوکے